दादा जय झूलेलाल मम्मी मम्मी अॼु ॾाढी दिलि ती थे ॿाहिरि जो नाश्तो खाइण जी रोज़ु खाई खाई करे तंग थी पिया आहियूं हल न हलो न मम्मी ॿाहिरि हलूं था अॼु मम्मी हिते मम्मी हिते ॿुधो ना कैंप में न असांए विघजो न हो छोला भटूरा ॾाढो मस्तु आहे मम्मी हुन सां गॾु न असांखे थोरो बसरि बि कटे ॾींदो ऐं चटणी ऐं थोरी खटाण बि ॾींदो त मम्मी मां थी चवां पई छा असांजो सुबुह जो जेको नाश्तो आहे ना हुते विघ वटि खाऊं तव्हां छा था चओ ऐं मम्मी उहो ॾाढो बड़ो थींदो आहे त असांजे लाए हिकु हिकु बसि थी वेंदो छा त चओ तव्हां

पोइ मथां चांहिं पीअंदासीं पोइ मथां चांहिं पीअंदासीं ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे ऐं मम्मी मां छा थी चवां ॿुधो न भई हाणे अॼु ॾींहं जी बि रोटी नथा खाऊं वरी असां हुतां खा न पोइ असां वरी किते ॿाहिरि हलंदासीं त मां चवां ती कि हिते इहो खाई करे जेको असांखे नंढो वॾो कमु आहे उहो करे पोइ असां ॾींहं जी रोटी बि असां हिते ई किथे खाऊं त उहो नओ निकितो अथव असांजे हिते दिल्ली से उहो तव्हांखे तव्हां मुंहिंजी ॾाढी साहेरियुनि जाम हुन जे लाइ सुठो चयो आहे त दिल्ली से में हलूं मां ॿुधो आहे हुनजे बारे में हा हा त मम्मी हुते न ॾाढो मस्तु आहे दिलि से जेको आहे त हुते रोटी पाणी जाम सुठी आहे असां न हुते उहा खाईंदासीं सम्झो दालि पकवान खाऊं ऐं छाछ जो ग्लास पीअंदासीं गर्मी बि ॾाढी आहे न त छाछ बि सुठी लॻंदी असांखे हा जी ठीकु आहे

हा ऐं मम्मी हुते पासे में न मम्मी मम्मी शाम जो न हुते न पोइ असां ये जेका कमु करे पोइ शाम जो न हुते उहा सिंध डैरी सिंध पाणी पुरी आहे हुते मस्त ॾाढी मां ॿुधो आहे हाणे न हुन बटन पापड़ी बि रखी आहे ऐं थधे थधे पाणी में तिखी तिखी तिखी तिखी तव्हां हेॾो तिखो न खाइजो माना मां तिखो खाईंदमि पर तां मिठी खाइजो बटन पापड़ी आहे सेव पूड़ी आहे भेल पुड़ी आहे जाम मस्तु आहे त बटन पापड़ी लाइ हाणे असांखे परे न वञणो पवंदो हिते ई आए छा त चओ तव्हां ठीकु आहे मम्मी पो ॿुधो न पोइ पपा लाइ बीहु पटाटनि जी भाॼी त वठी अचूं उहो बि मिलंदी आहे हुन जे साम्हूं वारे दुकान ते बीहु पटाटनि जी भाॼी पो घरु घरु लाइ वठी त अचूं असां ठीकु आहे मम्मी हा ठीकु आ जय झूलेलाल